बिहारके तऽ सबसँ प्रमुख जे अइ उद्योग से तऽ अर्थव्यवस्थामे कहि सकै छी अपना सबमे तऽ कृषि उद्योग भऽ गेल मेन जे बिहारके लोकके प्रमुख कहि सकै छी कृषि उद्योग कारखाना उद्योग कहि सकै छिए लेकिन कृषि उद्योगके अहाँके बिहारमे मतलब बिहारमे जे बड्ड महत्व देल जाइ छै कृषि उद्योग जेना हमसब खेती बाड़ी करै छिए ओहिके बारेमे कहि सकै छी अहाँके बहुत बढ़िआँ जकाँ बता सकै छी कृषि उद्योगके बारेमे हमरा सबमे खेती होइ छै ओकरा बाद ओ जकरा खूब खेती भेल बड़का सेठ महाजन सब अइ खेती ओकरा सबके खूब होइ छै तऽ ओसब कृषि उद्योग जकरा हमसब कहै छिए उद्योग तऽ खेती तऽ लोक केबे केलक तकरा बाद कृषि उद्योग जे होइ छै ओ जे खेती कएल समान रहल अपना सबके जे अपनासँ बेसी भऽ गेल अपना घरके जोगर लोक छोड़ि लै छै आओर जतेक अनाज पानि जे खेती केने रहैए उपजेने रहैए लोक ओ सरकारके हाथ दऽ दै छै जकर सरकार हुनका सबके अपन उचित मूल्य देलक आओर ओकरा बाद ओ जे हमसब बाहरमे सरकार जे राशन दै छै ताहिके अपन वएह जे खेती नहि करतै तऽ राशन कतऽसँ भेटतै तऽ जे बात छै खेती लोक करै छै सएह खेतीवला जे लोकसबसँ उठबै छै सरकार जकर उचित मूल्य दऽके उठबै छै सएह ने लोक बाहर बाहरमे राशन पानी जे बँटाइ छै सरकार तरफसँ से राशन पानी बँटाइ छै आब देखिऔ मतलब खेती नहि करतै लोक खेती उद्योग छै अपन बिहारके दोसर ठमा तऽ ओतेक नहि होइ छै अनाज पानिके होइ छै दोसर ठमा कृषि उद्योग होइ छै बुझलिए कृषि उद्योग सब ठमा होइ छै बिहारमे जे होइ छै से चाउर गहूम सब उपजै छै उपजै छै आओर दोसर ठमाके बात दोसर भेलै दोसर ठमा तऽ बहुत रङ्गके चीज उद्योगमे अबै छै कृषि उद्योगमे चाइ पत्ती भऽ गेलै कतेक रङ्गके फल भऽ गेलै सब तऽ लोक खेतिए कऽके उगबै छै ने तऽ खेती तऽ करै छै लेकिन सब अलग अलग रङ्गके खेती करै छै दोसर जकर हिमाचल जेबै ओतऽ चाइपत्तीके होइ छै खेती खूब सुन्दर सुन्दर फलसबके होइ छै कतेक नाम कहू ओतेक तऽ नहि बता तऽ नहि सकै छी कियाकि बाहर ओतेक गेल नहि छी हम हमसब तऽ रहलहुँ बिहारी हमरा सबके जते बात बुझल अइ से हम कहै छी हमरा सबमे तऽ होइ छै जे गहूम चाउर उपजेलहुँ आओर ओकरा बाद ओकर सरकारके अपन उचित मूल्यमे सरकार उठेलक ताहि चीजके तकरा बाद अपन